सर नमस्कार तुमकां तुमी म्हाजी इतली स्तुती केल्ली आसा त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी शाळेची उदरगत करता आसतना खुबश्यो कांय गोश्ट्यो करच्यो पडटात शिक्षकांक तें तुमकां आनी वेगळें सांगपाची गरज ना तरी सुद्दां सांगता आसतना की भुरगीं म्हणजे आमची सामकी ती कोणाचीय आसूं दी पूण तेंची बारीकसाणेन जतनाय घेवप हे सारकें म्हत्वाचे आसता सर आनी त्या भुरग्यांक सांबाळटा आसतना खुबशें प्रयत्न आनी कश्ट घेवचेच पडटा पूण तरी आसतना शाळा ही म्हाजे दुसरें घर जावन हांव प्रयत्न करता हांव प्रत्येक भुरगो जो म्हाज्या कडल्यान वयतलो एक यशस्वी नागरीक जांवचो आनी ताणे आपले जीवन यशस्वी रितीन करचें अशें म्हाका सदांच दिसता आनी त्या हेतूंतल्यान हांव सदांच प्रयत्नशील आसता जरी हांव भुरग्यांक खेळयतना कदाचीत म्हाज्या कडल्यान समजा काही जाता तितले प्रयत्न करता तरी आसतना खंय कमी पडले जाल्यार देव म्हाका तेची सदांच हे करतलो अशें हांव म्हणटा आनी तुमी म्हाका बरो प्रस्न विचारलो त्या खातीर हांव देव बरो करूं म्हणटा